گڈ ایوننگ آج ہم نے کھانا آڈر کیا تھا جو کہ مجھے وقت پر مل گیا اور میرے یہاں مہمان آئے ہوئے تھے اور وہ کھانا بہت لذیذ تھا مزیدار تھا اور کھانا گرم بھی تھا اس لیے میں آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں اور میں یہ چاہتی ہوں کہ آگے بھی آپ کے یہاں سے میں کھانا آڈر کروں یہ میری طرف سے آپ کے لیے فیڈ بیک تھا